हैलो डफआथथध़ नमस्ते मैडम जी आं मैडम जी थुआढ़े कन्नै इक्क कम्म हा में बोल्ला नी की मेरा इक्क केस आवा दा ते मेरे बंदे इस दा ना की केह् मतलब केह् स्हाब कताब होग मिगी सनाई ओड़ेओ तुसी की इक्क मेरा केस ऐ ते में आक्खा नी कि उद्धर तुसें कम्म करना तुस लॉयर न ते फिर तुस फीस जो बी ऐ तुस मेरे कन्नै सनाई ओड़ो फ्ही तुस अपने बंदे न में तां तुसेंगी पुच्छा नी फिरी सनाओ किन्नी फीस तगर होग ठीक ऐ कोई नी ओके कल्ल मिली जाह्ग कुसलै मिलना फिर कल्ल में ठीक ऐ ठीक ऐ कोई निं ओके थैंक यू कट्टी ओड़ो